مطلب میرا فیصلہ تو یہ ہے كہ پرندوں كو دیكھنے كا سب سے اچھا سامان یہ دوربین ہے کیوںکہ جب ہم لوگ باغ باغیچہ وغیرہ جاتے ہیں تو پیڑ وغیرہ پہ جو پرندے بیٹھے ہوتے ہیں اُن لوگوں كو ہم لوگ دور بین وہ مطلب اتنی اونچائی پہ ہوتے نہیں دكھائی دیتے ہم اُن لوگوں كو دور بین سے ایک دم ایک دم قریب سے دیكھتے اُن كو اچھا لگتا اُن كے ساتھ كھیلنا اُن كو پریشان كرنا اچھا لگتا ہم لوگوں كو اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو مطلب دور بہن دور بین سے دیكھی جاتی ہیں ہم لوگ اُن كو دور بین ہی سے دیكھتے ہیں اور پھر اچھا بھی لگتا ہے ہم لوگوں كو اُن لوگوں كو دیكھنے میں اور مطلب یہ صحیح بھی یہ صحیح بھی طریقہ ہے دور بین ہی سے دیكھنے كا اور ایسے تو مطلب اتنی اونچائی پہ وہ لوگ ہوتے ہیں نہیں دكھائی دیتا ہے كہاں ہے كہاں نہیں ہے تو ہم لوگ یہ دور بین ہی وغیرہ سے دیكھتے ہیں اُن لوگوں كو اور اُن لوگوں كا شكار وغیرہ بھی بہت لوگ كرتے ہیں دور بین ہی سے كرتے ہیں